میں نے اردو زبان ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور اردو زبان وہاں سے سیکھی اور میرا پانچویں کلاس تک کا کورس اردو میں ہی ہوا کرتا تھا اور اردو زبان تو اتنی پیاری اور اتنی شیریں زبان ہے کہ اس میں سے اس سے تو بات کرنے میں ایسا لگتا ہے کہ محبت ٹپکتی ہے لوگوں کو اس سے رجحان بھی ہوتا ہے جس سے بات کرو وہ جو ہے توجہ بھی دیتا ہے اردو میں بات کرنے کا اثر ہی کچھ اور اور ہوتا ہے